जॾीं बि मां सफ़र करण जी लाइ सोचीन्दो आहियां त हुनजी सॼी तयारी पहिरीयों ई मां करे रखन्दो आहियां जीअं त असां किथे वेन्दासीं केई जॻहि ते घुमण वेन्दासीं घणा ॾींह वेन्दासि कहिड़ी तारीख़ ते वेन्दासीं हिन लाइ टिकेटीयूं बि मां पहिरीयों ई कढी रखन्दो आहियां ऐं हिन सां गॾु गॾु कपड़ा कहिड़ा खणी वेन्दासीं ऐं खाधो असां सफ़र में कहिड़ो खणी वेन्दासीं छो जो असां जे मौसम जो ऐं ॿार जी सेहत जो ध्यान करणो पवन्दो आहे अने ऐं गोरीयूं दवाउं बि जेहिड़ी ज़रुरत आहिनि जीअं त बुखार जी दवा लिंङनि जे सूर जी दवा ऐं पेट जे सूर जी गोरी या उल्टी ऐं मुन्झनि जो ख़्यालु तो थे हुन ई अलॻि गोरी असां पाण सां हमेशा रखन्दा आहियूं उन खां पो सिन्धी घरू ईलाज में घणो विश्वास कन्दा आहिनि जीअं त पाण सां गॾु वॾो फोटो मिसरी रखन्दा आहियूं वॾो फोटो खाईण सां उल्टीअ जो ख़्याल न ईन्दो आहे ऐं पाणी ऐं चादर भी खणन्दा आहियूं किथे केहिड़ो कपड़ो थो मिले किथे केहिड़ो पाणी मिले थो नथो मिले खाधो मिले थो नथो मिले हिन जे करे हिननि सभिनीनि ॻाल्हयुनि जो ध्यान रखन्दे जीअं मूंखे मुशक़लातियूं कोई भी तकलीफ़ न अचनि इहे सभिननि जूं तयारियूं पहिरीयों ई करण जी कन्दो अहियां